तैरना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं क्योंकि इसे जब पानी में हम प्रवेश करते हैं ज़्यादा पानी होता है जब जिसमें लोग डूबना कहते हैं तो उस समय हाथ के द्वारा पैर के द्वारा और शरीर के विभिन्न अंग जो भी हैं सब अपने क्रियाशीलता में आ जाते हैं शक्ति का जहाँ तक हो हाथ के द्वारा शक्ति का प्रयोग होता है पैर के द्वारा और पानी को मारना यह सीखने की ज़रूरत है जिसमें श्वसन क्रिया सांस का फूलना जिस आदमी के पास सांस फूलने की स्थिति है वह उसमें सुधार आ जाता है और खासकर के आधा किलो गाय के दूध और आधे घंटा तैराकी करना दोनों ही बराबर है एक महीने तक नियमित रूप से अगर हम तैरने की प्रतिक्रिया प्रक्रिया को चालू करते हैं अपना स्वभाव बना लेते हैं हमने निश्चित किया कि हमके तौर तैरना है तो कुछ ही दिनों के बाद काम करने में दौड़ने में और ये जो स्थल भाग में जो भी काम करते हैं उससे कई गुणा ताकत हमको बढ़ जाता है जो आदमी तैरने के प्रति ज़्यादा कार्य महसूस अच्छा से करते हैं और यह समझ लेते हैं कि तैरना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि श्वसन क्रिया भी सुधार हो जाती है इस प्रकार से शरीर के श्वसन क्रिया ही नहीं कहा जाए बहुत से काम अंग में जैसे नस का भी संचालन अच्छा होता है क्योंकि हाथों का सभी जगह हाथ पैर शरीर के विभिन्न अंगों का चलना ये प्रारम्भ होता है तो जब नस मज़बूत होता है तो नस का सम्बन्ध है तंत्रिका तन्त्र जिसको कहते हैं उसका खून से होता है खूनों काे आना जाना कम्प्लीट और सुचारू रहने के लिए शरीर में खासकर के मांसपेशी से लगाव तंत्रिका तन्त्र का है स्वास्थ्य नली से है सब क्रियाशील हो जाते हैं तो इस प्रकार मैं कहूँगा कि तैरने के कारण हम हर चीज़ क्या शरीर के विभिन्न बीमारियों का इलाज किया जा सकता है बस इतनी बातों के साथ विराम देता हूँ ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं